اتر پردیش انڈیا کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز اسٹیبلشڈ ہیں یہاں پر بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بھی ہیں اور یہاں پر سبھی طریقے کے ڈفرنٹ فیلڈ کے لوگ جو ہیں ان سبھی انڈسٹریز میں کمپنیز میں لگ کر کے روزگار پا رہے ہیں اور اپنی اسکل کا استعمال کر پا رہے ہیں اب یہاں پر پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ ڈفرنٹ اسکل اور ڈفرنٹ فیلڈ سے آتے ہیں اور ان سبھی ڈفرنٹ کمپنیز میں انڈسٹریز میں لگ کر کے کام کرتے ہیں اور دیش کو آگے بڑھاتے ہیں اب اس میں انڈسٹریز میں ہم بات کریں تو بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جہاں کہ اسٹوڈنٹ ہیں جو جیسے کہ پولیٹیکنک ہیں انجینیرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان انڈسٹریز میں لگ کر کے دیش کو آگے بڑھاتے ہیں اور کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو کمپنیز اس دیش کو کو چلانے میں بھی مدد کرتی ہیں یہاں اسکل کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر زمین کی کمی ہے یہاں پر کھیتی بھی اچھے مقام پہ ہے اور ڈفرنٹ انٹرپرینیورشپ بھی لوگ کر رہے ہیں اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں بزنس کے حوالے سے بھی کافی اچھے اپارچونیٹیز ہیں